जियां कि तुसैं एह्दै बिच्च पुच्छे दा कि कियां असैं सुरक्षा कन्नै सुरक्षित रौह्ना सविमिंग करदे होई जेह्ड़ा साढ़ा ओपन वॉटर ऐ जियां ओपन वॉटर मतलव खुल्ला पानी होंदा जियां जियां नदियां होईयां